मैं पेंटिंग के कलाकार सिद्धार्थ हुसैन साहब को जब देखती थी उस समय मैं बहुत छोटी थी उनकी पेंटिंग जब मिउज़ियम ज में लगती थी तो दो दरअसल चैनल पर दिखाया जाता था उस समय मैं बहुत छोटी थी मुझे उनकी पेंटिंग देखना बहोत अच्छा लगता था उनके पेंटिंग करने के तरीके भी बहुत अच्छे लगते थे उन्हीं को देख देख कर मेरे मन में होता था की काश मैं भी ऐसे कर पाती तब मैं बहुत छोटी थी और देखते देखते जब मैं थोड़ी बड़ी हुई पाँचवी छठवी क्लास में जब गई उन्हीं के आधार को देख उन्हीं के पेंटिंग को देख कर मैं सोची की मैं भी पेंटिंग करूँ तो मैं सीखना श्टाट की पेंटिग ब्रस चलाते चलाते थोड़ा मेरा हाथ भी बैठता गया ब्रश चलाते चलाते समय निकलते गए मैंने भी पेंटिंग बनाना शुरू किया पेंटिंग बनाते बनाते मैं अच्छे अच्छे पेंटिंग बनाने लगी उससे मैं प्र प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगी उसमे भी मेरी सराहना हुई और पेंटिंग बनाती गई बनाती गई मैं फिर पेंटिंग बनाते बनाते मुझे उन्हीं को देखकर सिद्धार्थ हुसैन साहब को देख के मुझे पेंटिंग करने का शौक हुआ और वह मुझे सबसे अच्छे पेंटर लगते हैं सब भारत के अच्छे पेंटर भी है उन उनकी पेंटिंग सारी मुझे बहुत पसंद है और उन्हीं को देख देख कर मैं पेंटिग करते करते आज मैं जो भी चीज़ें देखती हूँ वह कलर कर लेती हूँ और मेरे पास जितने भी कलर्स हैं वे सारे कलर्स भी मुझे पसंद हैं और मुझे होता है की मैं कितना पेंट करूँ पर मेरे पास समय थोड़ा कम रहता है पर फिर भी मैं समय निकाल कर पेंटिंग जररी हूँ और पेंटिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है पेंटिंग करने से जो जो चीज़ें आपके मस्तिष्क में रहती हैं उसे आप कलर पर कपड़े पर उतार लेते हैं आराम से ब्रश के ज़रिये हम उसे उतार लेते हैं अपनी मन की भावनाओं को उतारते हैं उस ब्रश से हम अपने पेंटर कपड़े पर उतार लेते हैं वह हमे देखना दे जब हम बना लेते हैं पेंटिंग तो उसे देख के मुझे बहुत ख़ुशी होती है की काश मैंने बचपन में मैंने उनकी सारी जो पोश्टरे लगती थी सिद्धार्थ हुसैन साहब की उसे अगर मैं न देखी होती तो शायद मैं आज इस जगह न पहुँची होती और उनकी पेंटिंग को देखकर आज मैं इतनी इतना पेंटिंग कर पाती हूँ अच्छी अच्छी पेंटिंग जिसकी लोग तारीफ़ करते है की आप बहुत अच्छा पेंटिंग बनाती है आप बहुत कलर करती हैं और मेरा कलर भी नहीं फैलता है एमी अकिसे कलर किया जाता है उसका तरीका भी जान गई मैं उन्ही के पेंटिंग को देखकर आज इतना पेंटिंग कर पा रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है पेंटिंग करना